आं गोदो उन्दैनिफ्राय मालायनाव थानानै जाबोदों आरो देरबोदों देरनानै आंना आफाया गलाम नालाय हा हु आमायमोनहा सेनानै लाजोबदों नामआ आइनिसोमोन आरो माबाया हाया गोदो आइनि आइनिसोमोन दा आमायमोनहा हंगाराखिसै सेनानै लाफिनबाय दा आङो बे आमायमोननावनो थानानै नाबो गुरदों थोरसि लथाबो आं सुदों गथ'बो आं बाबोदों बेनिफ्राय देरदोखोन देरदोखोन देरनानै हेला नायाव हारसिं खबायफा माने लाबोयोमोन आङो गोदो दासिमबो आं गुरो आरो नाखौ हाबा जाखांनानैबाबो आं गुरो दाबो नै थैनोसै बासबारि लाथारनोसै होनबाबो आं दाबो नाखौ गुरो दाना नानि बादै बिहामजोबो मोनबायलाय आरो फिसौबो मोनबायलाय दाना मोसौआव सिलायाव सम सम ओंखाम ओंख्रि सम सम बिदिनो माबायो आङो मेंनाय मोनबा दलद जिरायनानै थायो आं एखम्बा ना लायाबानो बिहामजोफ्रा नाखौनो लाइया मालाय लायनाय मालाय जायो ओरैबायदि होनो आरो एखम्बा सम समनो ओमफ्राय दानिया थाङै थुङै राहा गैला नाबो मोनला ना एखम्बा थास' आइथिं खानानै फानो आं आरो एखम्बा थास' बेदर जावनानै सैनानै फानो आं ग्रोब एखम्बा फैसाखौ एसे मोनदोंबा संख्रि बानलु बिदिनो लाबोयो आङो आरो बेनिफ्राय फैयो ओइ मोसौखौ लायदोंना लायाखै लायाखै होनबाथाय मोना गुना थांदोलाय लायदोलाय ग्रोब खाफैदोलाय बिदिनोमोन आरो आङो आरो मा दंबावो जाबाय मोनानि ओंखाम उन्दुबाय अखानायै फुङाव आरो ग्रोब सिला सिबदोलाय ग्रोब बेनिफ्राय साहा दंबा साहा लोंदो ओंखामखौथ' फुङाव आं जाखाया बिहामजोफ्राबो ओंखामखौ जादोखौनो होनखाया नै सानसुनिखौबा माब्ला मोनजागोन माब्ला मोनजागोन माब्ला मोनजागोन उदैया ख्लाब ख्लाब ख्लाब जायो जेला मोनजाखांबाय होनबा मोसौआ खा खास्लायहैदो फैदोलाय दसे जिरायफैदो ग्रोब टाइम जाबा सिला सिबदोलाय खना खनला बबावहाय दाखोर दं बबाव दाखोर गैया बेखौ सिबदो ग्रोब बेनिफ्राय मोसौ लायफिनदोलाय दखानाव थांबा थांबाय थाङाबा गैला जिरायनानै साफा मोसौ लायदोलाय बेनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनोसै आंना खाफालानो बेबायदिनोबा गैजारोङैनि फिसा नालाय आरो दाबो खुनुरुखुम हा दङ बोरायनि हा बेखौबो हनै एबारावसो गायदों सेमोन असेमोन गैया गायाखै फिसाज्लायानो गायाखै फिसाज्ला तुलायानो गायाखै हिन्जावखौबो माबायदि मोन्दोंथाय मोन्दोंथाय

मा मा मा ए बिदिनोसै नास्राय मोनो थेंगोना मोनो बोथिया मोनो फिथिख्रि मोनो सम सम बेरेंगाबो मोनो आरो बेनिफ्राय मा माबा गान्दा गागेब समै मोनो एखम्बा एखम्बा बामि मोनो एखम्बा थुरि मोनो ओमफ्राय मा नाथाय बोसोरसेखालि आइयै नोगोर गिदिर ना मोन्दों आं मा नामोन मा नामोन गैया सिनायनोबो हायाखिसै थंब्लेट बार'नलांदों जाबाय दा